جی ہاں مجھے سب كے ساتھ كھانا بے حد پسند ہے كیوں كہ اس سے محبتیں بڑھتی ہیں یہ میرا اپنا ماننا ہے كیوں كہ جب آپس میں مل بانٹ كے كھاتے ہیں شیئر كرتے ہیں تو اس میں ایک محبت كا جذبہ ایثار كا جذبہ دكھائی دیتا ہے میں اكثر جی ہاں شادی كی تقریبات میرے دوستوں كی كوئی شادی ہو یا ان كے دوستوں كے رشتہ داروں كی شادی ہو وہ مجھے اس میں مدعو كرتے ہیں اور میں ان كے ساتھ جاتا ہوں شركت كرتا ہوں شادیوں میں اور وہاں یہ تقریبات ہوتی ہیں مجھے كافی لطف آتا ہے اپنے دوستوں كے ساتھ بیٹھ كر كھانا نوش كرنے میں اس كے علاوہ یہ كہ دیگر بھی بہت سے مواقع ہوتے ہیں مثال كے طور پر جب ہم كوئی بڑا ایونٹ كوئی بڑی تقریب ختم كرتے ہیں یا كوئی بڑا مثال كے طور پر ایک ڈرامہ ہم اسٹیج كرتے ہیں اور اس كے بعد اس كی كامیابی كا جشن جو ہوتا ہے اس میں ہم كھانے كی تقریب ركھتے ہیں اور وہاں پر بھی ہم سب مل بیٹھ كر كھاتے ہیں اور اس كے علاوہ یہ كہ دعوتوں میں كبھی كوئی ڈپارمنٹ كی دعوت ہوئی كسی پروفیسر كے گھر پر جانا ہوا تو وہاں پر بھی اكثر ایسے مواقع ہوتے ہیں كہ جہاں پر سب مل بیٹھ كر كھاتے ہیں مجھے یہ بے حد پسند ہے